जी प्रणाम सर जी सर जी बताया गया था जी सर जी सर

जी सर जी सर बोला जाए जी सर जी सर सर जैसे हमारे अभी गाँव में जो है नल जल योजना चल रही थी हमारे यहाँ नीतीश कुमार की जो सात निश्चय योजना थी

फिर जाकर सर आपके यहाँ यदि हर घर बिजली वाली योजना है तो यदि आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो लाइट की व्यवस्था हो सकती है और उसके बाद फिर सर जैसे आपके आपके गाँव में जो है जैसे सर सड़क नहीं बनी हुई है तो वह भी सर बनवा सकते हैं और और भी सर बहुत सारी योजना है जैसे वह अनाज सर मिलता है तो अनाज भी आप सर ले सकते हैं हमारे गाँव में हर एक जगह यस यस सर सर इसके लिए सर लिखित एक एक आवेदन सर देना पड़ेगा और और उसके बाद जो है फिर जाकर यह योजना का लाभ सर आपको मिलने लगेगा सर इसके लिए सर आपको जैसे एक बी पी एल कार्ड होता है सर वह कार्ड आपको अवेलेबल हमारे ही ब्लॉक में जो है आपको ईमो के पास में जो है सर मिलता है और बनता है वहाँ पर और वहाँ पर सर सरपंच से लिखाकर सरपंच और मुखिया तो सर उसके लिए वही उसके लिए जो आपको सबसे पहले जो है सर एक आवेदन फॉर्म लेकर और ईमो के पास में जाकर और अप्लाई करना पड़ेगा सर राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड सर जैसे ही आपको आपका बन जाएगा उसके बाद सारी योजनाएँ सर आपको मिलने लगेंगी जो भी योजना आपको नहीं मिली यस सर सर फ्री इन्दिरा आवास के लिए सर कुछ नहीं है उसके लिए सर एक फॉर्म आता है और मुखिया के पास जाइए और उस पर उस फॉर्म को फिल अप करके और वहाँ पर जाकर उसको जो है भरकर उसके बाद जो है ब्लॉक में उसको जमा कीजिए और जमा करने के बाद जो है सर वह इन्दिरा आवास जो है आपको प्रोवाइड हो सकता है यदि आपको नहीं मिला है तो सर वहाँ पर आपको आधार कार्ड पासबुक और उसके बाद जाकर और बस फिर और बी पी एल कार्ड यदि आपको मिला होगा तो वह वाला निवास प्रमाणपत्र आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं या नहीं हैं और जा और उसके बाद हाँ आधार कार्ड हो गया यही जो सर कागज़ लेकर के बस जी सर एकदम एकदम क्यों नहीं सर जी सर ज़रूर जाएँगे ठीक